हमसब मिथिला के बासी रनिंग करै के लेल तऽ बहुत शूज अबै छै लेकिन हमरा सब के खास बेसी पसंद शेरा के शूज अछि जे कि कम पाइ मे किछु टिकाउओ बेसी रहैत छै आओर ओ पहिरला सऽ पूरा हमरा सब के कम्फर्टेबल बुझाइया आओर रनिंग करैत काल हमरा सब के पूरा ड्रेसमे आबऽ पड़ैया ताहि के लेल स्पोर्ट के कपड़ा हमसब हाफ पैंट हाफ टी शर्ट जादातर यूज करै छी आओर रनिंग करै के लेल हमरा सब के पूरा ई जरुरी छै कपड़ा स्पोर्ट के लेब आ पूरा एकदम कम्फर्टेबल हमसब महसूस करै छी नहि कोनो तरह के दिक्कत आ पूरा एनर्जी के साथ एकदम एक्सरसाइज केलाक बाद रनिंग करै के लेल सजै छी आओर शेरा के जूता जे छै किछु बेसीतर टिकाउ छै बेसी सेलिंग छै मिथिला मे ताहिके लेल हमसब इएह बेसी शेराके शूज यूज करै छी आओर इएह हमरा सबके स्पोर्टके कपड़ा रनिंग करै के लेल